کیا آپ منوج بھائی بات کر رہے ہیں جی میں نے اولا کے ذریعہ ٹیکسی بک کی تھی اے ٹی ٹی ہائی اسکول سے فاران ہاسپٹل تک جانے کلے لیے ہاں جی مجھے میرا والیٹ نہیں مل رہا میرا خیال ہے کہ میں آپ کی ٹیکسی کے پچھلی سیٹ پر اسے چھوڑ دیا کیا آپ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ میرا والیٹ وہیں پر ہے اچّھا جی وہیں پر ہے کیا آپ واپس فاران ہاسپٹل آ سکتے ہیں کیا تا کہ میں اپنا والیٹ لے لوں جی آ سکتے ہیں ہاں اس میں میرے کچھ ڈاکیومینٹ وغیرہ ہیں اور کچھ پیسے بھی ہیں اچّھا اچّھا ٹھیک ہے آ جائیے آپ شکریہ